हेलो हँ हँ ठीक छिए अच्छा अच्छा हँ अयाची मिश्र छलथि हँ हुनका सरिसो ओ सरिसोमे घर छनि हुनकर अऽ हँ तब अयाची मिश्र श्रोत्रिय ब्राह्मण छलथि हँ हुनकर घर सरिसब छिअनि आओर ओ प्रकाण्ड पण्डित छथि ओ हुनका सवा कट्ठा बाड़ी छनि ओहि बाड़ीमे जे उपजै छनि ताहिसे हुनकर जीवनके ओ जीविकोपार्जन करै छथि ओहिसे हुनकर गुजारा चलै छनि हुनकर हँ हँ हँ हुनका धिआपुता नहि होइ छलनि हँ ओ ककरोसे किछु माँगै नहि छलखिन हँ एक दिन ओ बाबा वैद्यनाथमे जाके क्षमा याचना कएलनि तऽ हुनका अथी ओहिठाम तऽ वरदान भेटलनि कि अहाँकेँ बालक हैत बारह वर्षके लेल तखन ओ ओहिठामसे अएलथि तऽ ओ हुनका किछु दिनके बाद हुनकर बालक जनमलखिन आओर ओ वएह माँटि धुरा खेलाइत रहथिन तऽ हुनका दरभङ्गा महाराज लऽ गेलखिन उठाके वएह जे अथी देलखिन हुनका धन सम्पतिसे हीरा जवाहरात ताहि लऽ कऽ ओ पोखरि चमैनिआँ जे जे देलखिन ओ नाड़ अथी कटाइ तकरे ओहो अथी पोखरि बनल छै हुनकर मन जगहपर एखनो मन्दिर बनल छै हँ हँ आउ एकदम आइ घुमा देब अहाँ आउ कहिआ आबि रहल छी ठीक छै जखने आएब तऽ हम अहाँके लऽ जाके हुनकर ई हँ ठीक छी हँ तऽ हमहूँ नहा खाके तैआर भऽ रहल छी

ठीक छै ठीक छै ठीक छै हुनका ठीक छै जे हम हँ हुनकर नाम एखन हाँ हुनकर नाम तऽ पूरा भारतमे प्रसिद्ध भऽ गेलनि हँ आब हाँ तऽ अए हँ ओहि भूमिपर स्वयं बाबा वैद्यनाथ एज ए जनम लेने छथि तखने बुझि जएबै कि केहन ओ अस्थान हेतै आओर ओ केहन व्यक्ति छलथि हँ हँ आओर बहुत प्रकारके मन्दिर बना देलकै हँ हर साल ओहिठाम यज्ञ होइ छै आओर ठीक छै ठीक छै